پندرہ اگست انیس سو سینتالیس تیس جنوری انیس سو اڑتالیس چھبیس جنوری انیس سو پچاس چھ دسمبر انیس سو بانوے تیئیس ستمبر دو ہزار تیئیس